तो जोधपुर ज़िला में और अक्सर स्थानों में देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज है जनरल विश्वविद्यालय जहाँ पे बी ए बी एस सी और बी कॉम के हाइ स्टडीज़ होती है उसके अलावा गर्ल्स के लिए कॉलेज है न्यू कैंपस न्यू सॉरी गर्ल्स के लिए कॉलेज है केन कॉलेज वहाँ पे केवल लड़कियाँ ही पढ़ती हैं वहाँ पे भी बी ए बी एस सी और बी कॉम की पढ़ाई करी जाती है बी ए में कम से कम सत्ताईस समथिंग मे बी यह है और स्कूलों की बात की जाए तो सब से बढ़िया देखा जाए तो मेरे नज़र में जो पास में हनवंत स्कूल है जिस में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में काफ़ी चीज़ों में एक्टिविटी में एक्टिव रहना सिखाते काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के वी जिसकी चार ब्रांच है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सेम हनवंत स्कूल जो पास में स्कूल जैसे वो होते हैं और एक्टिविटिज़ होती है और बच्चे वहाँ के काफ़ी एक्टिव हैं हर चीज़ में पढ़ा और सब को लेके